हांवें हालीं एक पुस्तक वाचलां ते पुस्तकाचें नांव द डॉल हावज त्या डॉल हावज पुस्तकांत एक चेडूं आहा जे चेडूं धाकटें आसा सावन आपल्या बापाय वांगडा रावता आनी तें बापूय तेका खूब बरो करता पर बापूय सदा तेका सद्दां कंट कंट्रॉल करता आनी तेका कांय करूंक दिना बापूय तेका सद्दां घराचें काम करपाक दिता आनी तेका सांगता कि तुजें लगीन केले की तूं सद्दां घोवाचें आयकूंक जाय पर तें तें बापायचें सगळें आयकता मागीर थोडे दिसांनी तेजें लगीन जाता आनी मागीर तें आपल्या घोवा कडेन वयता घोव तेका बरो करता पर घोव तेका केन्ना केन्ना त्रास बी करता म्हूण ते एक दीस आपल्या घोवाक सोडून घर सोडून सगळें सोडून बापायक बी सोडून ते वय पळटा आनी ही कहानी म्हाका खूब आवडली कित्याक तेंणी आपल्याक लागून आपली आपल्याक लागून तेंणी स्टँड घेतले आनी तें घर सोडून सगळें सोडून गेलें